میں دہلی سے منالی کے لیے سفر پہ نکلا اور میں منالی گھومنے کے ارادے سے گیا تھا اور اس سفر میں جو میرا بجٹ تھا وہ دس ہزار کا تھا اور میرا یہ سفر کامیاب رہا کیوںکہ میں نے دس ہزار کے اندر ہی میں اپنے سفر کو طے کیا اس کے اندر جو چیزیں مجھے ضرورت کی تھی میں نے اس پہ خرچ کیں کم سے کم پیسوں کا میں نے استعمال کیا کوئی ایسی چیزیں جس کے اندر پیسے کی برباد پیسہ ضائع ہو یا میرے بجٹ سے زیادہ ہو میں نے ایسے کوئی قدم نہ اٹھائے اور میں نے اس دس ہزار کے اندر میں اپنے سفر کو طے کیا وہ رہائش سے متعلق ہو کھانے سے متعلق ہو کہیں گاڑی ہو کیب ہو کہیں بھی مجھے جانا ہوا تو یہ میں نے اپنے بجٹ کے اعتبار سے میں نے اپنے بجٹ کے حساب سے اپنے سفر کو طے کیا اپنی مالی مدد کو میں نے سنبھالا اور یہ میرا سفر کامیاب رہا